विद्यापति महोत्सव विद्यापतिके जन्मदिन जहिआ होइत अछि तहिआ मनायल जाइत अछि हुनकर घर भेलनि विद्यापतिके बिस्फी हुनकर जे नौकर छलनि ओ भगवान शङ्कर छलथि आओर हुनकर नौकर बनकर रहैत छलथि उगना उगना नाम छलनि आओर हुनकर बहुत एहन कहानी कविता सभ छन्हि